हेलो हाँ सर आप टेबल्ज़ के मालिक बोल रहे हैं अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको फ़ोन किया था आपको इस चौराहे पर आना है लेकिन मैं कुछ कारणवश मैं किसी और चौराहे पर आ गया हूँ तो आपको यहाँ पर आना है तो आप ये कितना समय आपको लगेगा आने में हमारी पूरी फ़ैमली वेट कर रही है हमको काशी विश्वनाथ जाना है और वहाँ का क्या भाड़ा होगा ये सब चीज़ें हमको बता दीजिए और उसके बाद वहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा या फिर जाने में कितना टाइम लगेगा उस सब हमको पूरा टाइम बता दीजिए क्योंकि कहीं और भी जाना है मतलब चौकिया धाम भी जाना है और विंध्याचल भी जाना है और ऐसे मतलब मामा के घर पे भी जाना है हमको मतलब सारा मतलब भाड़ा बता दीजिए एक एक करके क्योंकि आपका कितना पैसा आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा और कितना समय लगेगा मुझे आपको वहाँ पहुँचाने में आपको मतलब वहाँ कितना समय लगेगा हमको पहुँचाने में आप ये सब बता दीजिए और हम सबसे मिलेंगे और अपनी अपना दर्शन करेंगे